एक लाख पंदरा हजार आटशे सात णव लाक धा हजार चारशे पन्नास स लाक त पन पन्नास हजार एकशे वीस पांच लाख चोव्वेचाळीस हजार दोनशे पन्नास तीन लाख स साठ हजार चारशे एकोणीस